اپنے گھر گلی کارہ میں ہر ہر منھ کا حرکتیں کرتے ہیں فیس کا ایکسپریشن فیس کا فیس بناتے ہیں فیس کو اوپر نیچے کبھی کبھی میری میری آنکھ بھی بند ہو جاتی ہے پھر ہم گانا گاتے ہیں تو میرا میرا آنکھ بند بند ہو جاتا میرا منھ بھی ریڈ ہو جاتا ہے اور ہم اپنے لفظ کی صحیح تلفظ استعمال کرتے ہیں اور اس کی تشریح کو ہم تشریح کو سمجھتے ہیں اور اس لفظ کی میننگ کو سمجھتے ہیں اس گانے میں کیا کھا کہا کہا گیا ہے کیا بولا گیا ہے اسے ہم سمجھتے ہیں اسے اس اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور ہم اس کی ہمیں بالی ووڈ کی پرانی گانے پرانی جو سانگ ہیں پرا پرانے پرانے جو گانے ہیں وہ سننے میں بہت مزہ آتا ہے کیونکہ وہ ایک مینگ فل ہے جو آج کل کے آج کل زمانے کے جو سانگ ہے گانے ہیں وہ بس انٹرٹینمینٹ کے لیے اس پر میننگ فل نہیں ہیں کچھ کچھ گانے ہیں ابھی بھی جو میننگ فل نکل کے آتے ہیں وہ تو پہلے کا پہلے میں ایک اردو ورڈ یوز ہوتا ہے اردو ورڈ کا استعمال کیا جاتا جو ایک میننگ فل ہوتا ہے ہر کوئی نہیں سمجھ پاتے تھے اس ورڈ کے اس ورڈ میں کا اردو ڈکشنری رکھنا پڑتا تھا اردو اس کا میننگ ڈھونڈنا پڑتا تھا ایک پڑھے لکھے انسان اس گانے کو سمجھ پاتے تھے